जोंनि जायगायाव खेला गेलेग्राफ्रा गेलेगौ बायदि सानो ओमफ्राय जोंना ओरैबादि जायगाफ्रा जोंना लखेल जायगा नालाय जोंना थाउननि बायदि नङा बेवहायनो आं खेला गेलेग्राफोरखौ बिराद अननो ओंखारो आरो गेलेगौ नङो फोरौंगौ नङो जेरावबो देरहासार जाजानो लुबैयो नाथाय जोंना दिसिफ्लिनानो बारा जायगाया मोजां गैया नालाय दा बेयाव जोंना खेलाया मोजां जाया आरो बल खेला खाबादि खेला फुटबल खेला आरो भलिबल खेलाफ्राव मोजां गथ'फ्रा बिराद आबसुस दं आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद क्रिकेट गेलेनो लुबैयो बल खेला जोनो लुबैयो जायगा स्थेनदार्द नङिनि थाखायनो गथ'फोरा एसे दाउनाव फैयो आरो जोंना दा थाउनबायदि सुबिदा मथन जोंनि गथ'फ्रा गेलेनो मोना ना दा बेवहायनो जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय आबसुस दङ खर्स लाबोनोबो हालायलायोमोन जोङो दा बेवहायनो फोथारानो जोंना जाथारालै दा बेखायनो थाउननि बायदिबा हले मानसिफ्राबो रोंगौथि जासिगौमोन फरायनाय लिरनाय गासैबो स्थेनदार्द जागौ जोंनाव दा गेलेनोनो फोथार गैयिनि थाखायनो बल खेलाखौ जेबो सुबिदा बायदि खालामनानै होनो हायाखिसै आरो जों दा बेखायनो जों बिराद दुखु नाङो गथ'फोरा जेरावबो देरहानांगौसो जों जै लाब खालामना होनो मोननांगौमोन दा बेखौनो सिन्था खालामनानै जोंङो बे माबायदि फोरोंलांगोन माबायदि गेलेहोलांगोन माबायदि बुंलांगोन जों बिराद फोरोङो नाथाय जोंना बे फिल्दनि थाखायनो एसे उसुबिदाथार आरो फिल्दानो जोंना संखेब संखेबना फुरा गेलेफुंनो मोना दा बेवहायनो जोंना बेयावनो रोंगौथिया एसे कुवालिथिआ खम जानानै दङ दा बेखौनो आं बुङो माने मोजाङै मोजां सोलोंनांगौ गेलेनांगौ मोजाङै मोजां फरायनांगौ आं बेखौल' आसा खालामो आरो ओमफ्राय जोंहा दि मोनसे दुखुगोनां बाथ्रा जों गोरिब जायगा नालाय दा जों बे गथ'फोरखौ जों दैथायहरनोनो सान्सआनो गैया आरो जों थाउन जायगायाव फोरोंहैनो एग्दम खेला गेलेनो गोरिब मानसिखायनो जोङो गोजानाव फाथायहरनोनो हाया जादों दा फाथायहरनो हाया हाया जोंनि जायगायावबो फिल्दानो एग्दम संखेब संखेब गोजौ गाहाइ जिया दख्ला बेखौ बोरै मा फोरोंनो हानांगौ जों दा दा बेनि थाखाय जोंहा दुखु दं आरो दा गथफोरखौ खेला गेलेनाय बारनाय बल जोनाय खाबादि गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेदमिन्थन गेलेनाय बेफोरबायदि फोथार थायोबा बेफोरखौ जों गथ'फोरखौ जों आरामसे दैथायहरनो हायोमोन बेयावनो फोरोंनानै दैथायहरनो हायो जोंबो थाउन जायगायाव गोजान गोजानाव दा जोंनाव बिराद उसुबिदा जानानै दं आरो दा बेखौनो आङो आसा खालामो बेफोरबायदि थावनबायदि फोथार मोजांबा गथ'फोरा बिराद स्मार्ट जासिगौमोन आरो दा बेखौनो आं बुङो मानोना जोंहा गथ'फोरा बिराद आबसुस थायो खेला गेलेनो बे खेलायावनो जोंहा इसे नामबो खामायो गथ'फोरा दा जेरै सिराङाव जोंनाव दि माखासे गथ'फ्रा देरहालांदों दा बे गथ'फोर देरहानाय बायदि जोंनाबो साफा सानै थालांनाय मानसिफोरखौ जों फोरोंफिननानै जोगाहोहरनो हायो बेनिथाखाय आं बिराद आसा खालामोमोन दा बेखौनो आं बुङो बे जोंहा बे थाउननि बायदि फोथारफोरा स्लिम स्लिम गुवारबा जोंबो बे गथ'फोरखौ आरामसे फोरोंनो हागौमोन आरो दैथायहरनोबो हागौमोन जोङो दा बे फोथार गैयिनि थाखायनो जोंहा बिराद दुखु नांथाव बे फोथारानो जोंनि गथ'फोरखौ माखासे इसे जाम्बा जाम्बि खालामनाय बायदि जाबाय दा बेखौनो आङो आसा खालामो जोंनावबो बेबायदि दंमोनबा गथ'फोरा रोंजोबगौमोन गथ'फोरा आरामसे नाजाखागौमोन फरायगौमोन फोरोंगौमोन रोंगौमोन सोलोंगौमोन दा बेखौनो आङो बुंनानै मानसिफोरनाव बिराद आसा खालामो आङो